جی ٹکنالوجی میں بہت سارے چیز تبدیل ہو گئے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں فونز نہیں ہوا کرتے تھے نیٹورکس بھی نہیں تھے بہت کم کس بہت کم آدمی کے پاس فون ہوا کرتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ایک ایک گھر میں تین تین چار چار اسمارٹ فونز ہیں اور آج کے زمانے میں فونز بہت زیادہ عام ہو گیا ہے پہلے زمانے میں ٹو جی تھری جی فور جی نیٹورک ہوا کرتا تھا لیکن اب فائیو جی نیٹورک آ گیا ہے جو بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور پہلے کے زمانے میں ہمیں کوئی آل لائن کام ہونا کرنا ہوتا تھا تو ہمیں نہیں کر پاتے تھے ان کے لیے ہمیں آفس یا کسی بھی چیز کا فارم بھرنا ہوتا تھا تو ہمیں آفس جانا پڑتا تھا لیکن اب ہر چیز فون پہ ہم کرتے ہیں ہر چیز کسی کو کوئی بینک چلانا ہو یا کسی کو کسی چیز کی آئی ڈی بنانی ہو تو ہر چیز فون سے ہوتا ہے لیکن پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں جیسے آج کل بہت سارے ایسے ایپ ہیں جن سے ہم آسانی سے کھانا آڈر کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایپ آ گئے ہیں جن سے ہم بہت ساری فائدہ کی چیزیں حاصل کر پاتے ہیں اور آج کے زمانے میں کئی ایسے ایپس ہیں جیسے کہ انسٹاگرام یوٹیوب جن پہ ہم کئی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں ان چیزوں نے بہت ہی زیادہ متاثر کیا ہے